میں نے اپنے دادی اور نانی وغیرہ سے کچھ بادشاہوں کے بارے میں کہانیاں سنی ہیں اور ان کو اسکول وغیرہ میں بھی پڑھا ہے جیسے کہ اکبر عالمگیر شاہجہاں ہمایوں ان سب کے بارے میں میں نے پڑھا ہے اور کہانیاں سنی ہیں جیسے کہ شاہجہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے تاج محل کو بنوایا تھا اپنی بی بی ممتاز کی یاد میں اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو کٹوا لیا تھا لیکن یہ غلط ہے اور عالمگیر یہ مغلیہ سلطنت کا آخری بادشاہ تھا اور اسی طرح اکبر یہ پہلا بادشاہ ہے جس نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کی تھی اور اسی طرح اورنگ زیب ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ وہ ٹوپی بُنا کرتے تھے اور قرآن مجید کو لکھ کر پیسے کمایا کرتے تھے یہ کافی نیک بادشاہ تھے